فی الحال ہمارے روحانی استاد مولانا نہال صاحب تھے وہ بہت نیک تھے بہت اچھے تھے بچہ سب کو پڑھاتے بھی تھے مسجد میں امامت بھی کرتے تھے کبھی ہم لوگ بلاویں کوئی مشورہ لیں تو اچھی مشورہ دیتے تھے کبھی بچے سب کو ڈانٹتے بھی تھے غصہ بھی ہو جاتے تھے مگر بہت اچھا وہ انسان تھے کبھی ہم لوگ گھر پہ اس کو بلا کے کوئی ایسا کام شادی بیاہ میں مشورہ لیتے تھے اچھا مشورہ دیتے تھے اچھے سے بات چیت کرتے تھے بہت اچھے انسان تھے ابھی بھی بلاویں فوراً آ جاتے ہیں اچھے سے بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں کسی طرح کا بات نہیں ہے بچے کو اچھے سے بہت اچھے سے پڑھاتے بھی تھے بچے کو ڈانٹتے بھی تھے سمجھاتے بھی تھے گارجن کو بھی بلاتے تھے کہ بچے کو اچھے سے تعلیم دیجیے دلوائیے اچھے بنائیے وہ بہت انسان تھے